हमको नृत्य में जैसे एक एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित है उसे उनसे एक्सपायर होकर हमने अपना नृत्य की और करीअर बनाना ज़्यादा अच्छा समझा नृत्य एक ऐसी कला है जो किसी को भी मनमोहित कर लेती है आप नृत्य करके किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं नृत्य कला बहुत ही कम लोगो में देखने को मिलती है नृत्य में बहुत ही कम लोग आगे जाते हैं ये बहुत ही महत्त्वपूर्ण कला है जो हर किसी में नहीं होती किसी किसी में होती है फिर नृत्य के क्षेत्र में मैं अपना करीअर बनाना चाहती हूँ जिसके लिए मैं किसी अच्छे नृत्य के डांसर के पास जाती हूँ और वहाँ डांस सीखती हूँ नृत्य में मुझे भरतनाट्यम कथ्थक्कली ज़्यादा पसंद है जो एक लोकप्रीय नृत्य है जो भारत का नृत्य है जिसे क्लासीकल नृत्य भारत का नृत्य है इसे लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते है क्लासिकल नृत्य में मुझे माधुरी दीक्षित कि नृत्य बहुत ही ज़्यादा पसंद है जिससे मैं एक्सपायर होकर मैं नृत्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ